आज की दुनिया में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान न होने के कारण उन्हें कई जगह पर जैसे सिनेमाघर अस्पताल शौचालय आदि में जो भाषा का आकलन किया जाता है अधिकतर अंग्रेजी भाषा का चुनाव किया जाता है इसी प्रकार से पुरुष और औरत को सांकेतिक भाषा के रूप में मेल और फीमेल दर्शाया जाता है जहाँ पर सामान्यतः लोग समझ नहीं पाते की मेल और फीमेल को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा इसी प्रकार से छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण अंग्रेजी भाषा में अधिकतर होने से हिंदी भाषा बोलने वालों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है